हांजी बस ठीक ऐ तुस सनाओ बस किश नि बैठे दे आं कि'यां चेत्ता आइया तुसेंई अच्छा अच्छा चलने आं बनाओ सलाह् हां ठीक ऐ कोई गल्ल निं चली पौगे तुस गड्डी करो तेयारी करो जिल्लै जाना होग असें सनाई लैयो अस बी चली पौगे अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ करी लैओ ठीक